میرے لیے سب سے خوبصوت ہائک وہ ہوتی ہے جب میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہوں اور پوری منظر قدرت کی شانداری کو دیکھتا ہوں پہاڑیں دریا ساحلِ سمندر اور جنگلات کی خوبصورتی کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے اور ایسے غروب آفتاب یا خاص طلوع آفتاب کو یاد کرتا ہوں اور وہ ہوتے ہیں جب میرے دوستوں کے ساتھ ہم کسی سفر پر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لمحات کو خوبصورت بناتے ہیں اور خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور سفر کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور جب بھی ہم ایک ساتھ ملتے ہیں تو ان مناظر کو اور ان یادوں کو ہم خوشی سے یاد کرتے ہیں اور اپنے زندگی کے خاص لمحات اور خاص اوقات میں ان چیزوں کو یادگار بناتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں